रेनब' आमब्रेला बे स्टरि बुकआ आंनि थाखाय बेस्टमोन गोबां नलेड्ज मोनदोंमोन बेखौ फरायनानै आरो गाबां बिदिनो बायदि बायदि जेरै जांगोल बुक बेफोर बादि बुकफोरखौबो फरायबोदोंमोन नभेल बेफोरखौबो फरायदोंमोन आरो जे आंनि फरायबोबाय थानाय समफोरावबो जे रिर्चाच पेपारफोराव जे आङो फिल'सफि फिल'सफिनि सिङाव थानाय जेसेबां जे गुन दङोमोन मिनिमाम फरायदोंमोन भलिअमन भलिअमन टु जेरै बेबायदि थायो फोजोबग्रोदोंमोन आरो जे वेस्टर्टोन फिल'सफि डेकार्टसनि गोबांसासे फिल'सफारनि जे नलेड्स मोनदोंमोन जे माबोरै बेयो सासे फिल'सफार जाहैनो हाखो आरो बिदिनो इन्डियान फिल'सफि इन्डियान फिल'सफारा जोंनि बे इन्डियानाव जे माबोरै नुजाथि फैनो हादोंमोन बेफोरखौ आं गोबां न'लेड्स मोनदों फरायनानै आरो जे ल'जिक बेयावनो जे आङो ल'जिक फरायनायजों लोगोसे सोलोंनायजों गेजेरजों जे मा बायदि रिजनिंफोर थाफायो बेफोराव आङो गोबां बेयावबो न'लेड्स मोनो हादों ल'जिकआवबो जे ल'जिकआवबो जे मेथ्सआरि दंदेरोमोन आं बेफोरखौनो फरायनानै मोजां मोनोमोन जे एक्सट्रा न'लेड्स मोनदेरफायोमोन आरो इन्डियान फिल'सफियाव जेनियाया फिल'सफि सान केयार फिल'सफि सार्बार्कार बेफोरो जे मा बायदि नुजाफैदोंमोन एनिफ्रायनो बेफोर एस्कट्रा फरायनानैनो आङो जे माबा आं न'लेड्सफोरखौ मोन्नो हादों आङो जे एक्सट्रा बुक फरायनो बिदि मोजां मोनोमोन